हैलो न तव्हां हैलो

तव्हां भूमि दलाल आहियो नि हा मूंखे आहे नि ॿ टे प्लॉट खपनि वॾा हा पर वॾा प्लॉट खपनि त कहिड़े एरिए में हा हा पोइ आहे नि मूंखे आहे नि धरमशाला ठाहिराइणी आहे हा ऐं ॿियो कम्यूनिटी हॉल ठाहिराइणो आहे छो त मां आहे न कमु सिंधियुनि जा कंदी आहियां त किते कंहिंजो न्याणी जियूं माइटियूं थियनि हा हा वॾा बि घणा वारा प्लॉट हा पोइ न चार सौ पंज सौ वाल में त पंजाहु मन कोनि ठहिंदा हा त प्लॉट खपनि तव्हां जॾहिं चओ तॾी मां ॾिसणु अचां हा उहो ऐं मूंखे आहे नि ॿिया वॾा मकान बि खपनि हा चए ॿिया सुठा मकान हुजनि पर पंखो हिकु बि न हुजे सभिनी में एसी हुजे इहा हुजेन पंखो न हुजे सभ में एसियूं खपनि अथव हा त हा ऐं ॿिया छा ॿ टे दुकान बि खपनि उहे दुकान कहिड़े पासे हुजनि कहिड़ी बाज़ारि में

उते आहिनि हा दुकान बि खपनि पोइ तव्हां जॾहिं प्लॉट जो चइजो भले हिकु ॾींहुं त मां ईंदुमि वरी ॿ टे ॾींहं रखी वरी पो वरी पोइ मकानु ॾेखारजो हा वरी पोइ दुकान बि हा एरियो बि सुठो हुजे भले मकान सुठा हुजनि एरियो सुठो हुजे हा ऐं कम्यूनिटी जो हॉल ठाहिराइणो आहे पंचायत हॉल ठाहिराइणो आहे हा मतिलबु पंचायत बि हॉल बि ठाहिराइणो आहे वॾो त भई कुझु बि थियो हुजे शादी मुरादी गमी हुजे त कंहिंखे सिंधियुनि खे ॼणो हुजे पाण खे वांदो न हसि एॾो वॾो हॉल ठाहिराइणो आहे हिकिड़ो हा त भले पैसे जो सवालु कोन्हे भले जेतिरे बि मिलनि पर सुठो एरियो हुजे सुठा मकान हुजनि ऐं सुठा प्लॉट त सुभाणे भले अचां मां मकान ॾिसण

हा त भले हलो तां जॾी चओ तां फ्री हुजो त भले मुखे फोन कजो तॾैं मां हा जॾहिं तव्हां चओ घणनि ॾींहंनि खां पऐ हा ठीकु आहे ठीकु आहे रखांव थी